हाँ जी भैया आप स्विग्गी से बोल रहे हैं जी भैया जी भैया मैं अभी है न हाँ खाना ऑर्डर करना था मुझे उसका खाने का आदेश देना था तो भैया यह खाना न होटल अग्रवाल होटल किस प्रकार से है भैया उसकी रेटिंग क्या चल रही है अग्रवाल रेस्टोरेंट से जी हाँ जी हाँ लाल मंदिर के पास में है न जी अच्छा है क्या कितने स्टार मिल रहे हैं उसे थ्री एंड हाफ है हाँ तो अच्छा है उसके स्टार्स तो वहाँ से आप देते हैं खाना लेकर जाते हैं देते हैं वहाँ पर अच्छा काफ़ी लोग ले रहे हैं हाँ मैं वहाँ से अभी खाना ऑर्डर कर रही थी आदेश ही दे रही थी तो उसका खाने का मैंने अभी देखा कि आपके यहाँ पर अग्रवाल रेस्टोरेंट है हाँ पास में भी है हमारे हाँ तो मैंने सोचा मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ तो इसलिए मैंने आपसे पूछना चाहा था जी बिल्कुल ठीक है तो फिर ठीक है आप मेरे को आप वहाँ से जी दो प्लेट दाल मखनी और पाँच नान ला दीजिए जी जी बिल्कुल अग्रवाल रेस्टोरेंट से ही है न धन्यवाद कितने देर में लाएंगे बीस मिनट लग जाएंगे ठीक है आप वहाँ से ला दीजिए अग्रवाल रेस्टोरेंट से जी धन्यवाद